यहाँ पर पढ़ाइके लेल अच्छा तरहसँ सुविधा होलै हँ जैसे कि रूम लेके रहतै छात्रावासमे रहतै छात्रावासमे रहतै शिक्षाके लिए एहि सब जगह रहैके लेल है आओर विद्यार्थी के लेल तऽ रूम लेके रहैके ही जरुरी है जरुरी है आओर जैसे कि कोई आदमी कोई बाहरसँ आने आबै है तऽ ओकरा ओ सब आदमी होटलमे भी रह जा है ई किराया देवेके बाद होटलमे भी रह जा है आओर विद्यार्थी सब तऽ रूम लेके ही रहै है